जैसे हमें चूल्हा बनाना है तो हम बाहर से मिट्टी लाते हैं उसको सानते हैं सान के खूबसूरत चूल्हा बनाते हैं चूल्हे पे खाना भी अच्छा लगता है बनाने में तो बढ़िया बन जाता है जैसे हमारे बगल में एक कुम्हार हैं ओ घड़ा ओरा बनाते हैं कुल्हड़ उल्हड़ बनाते हैं और फिर उसके बाद परई उरई भी बनाते हैं हर एक चीज बनाते हैं देखने में अच्छा लगता है हमारे गाँव में एक भरतलाल है वहाँ उनके मूर्ति उर्ति बन बनता है तो शंकर जी का है या पार्वती का है दुर्गा माँ का है काली का है जो भी प्रकार का मूर्तियाँ बनता है वो भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है देखने में जो हमारे छत घर बना हुआ है छत का ढलैया हो रहा है तो वहां छत में फूल उल डिज़ाइन उजाइन पेंटिंग उंटिंग करना है तो भी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं सीमेंट बालू से ले के हर एक चीज से ले के बढ़िया छत में डिज़ाइन भी बना देते हैं अच्छा लगता है देखने में गुलदस्ता है बनाते हैं वो भी अच्छा लगता है घर द्वार में बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बना देते हैं तो अच्छा लगता है देखने में